हाँ कौन सा कंपनी का बढ़िया सैमसंग होता है आईफोन होता है बिवो होता है ओपो होता है आँय आईफोन का प्राइज जैसे लीजिएगा आईफोन फोर्टीन मैक्स प्रो लीजिएगा तो एक लाख से ऊपर आएगा हाँ तो बढ़िया क्वालिटी रहता है सब कुछ ठीक ठाक रहता है वाटरप्रूफ रहता है एकदम बढ़िया सब कुछ रहता है वन पलस का भी आता है जैसे क्वालिटी रहता है वैसे उसका भी दाम होता है ऊद वो भी वो भी बढ़िया होता है लेकिन अभी सैमसंग का चल रहा है सैमसंग का भी बढ़िया फोन होता है हाँ लोन पर लेने के लिए आपका उम्र होना चाहिए बीस साल और आधार कार्ड तो होना ही चाहिए पैन कार्ड भी होना चाहिए बस वही सब पर होता है हाँ कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा का तीस परसेंट करना पड़ेगा जैसे जे जितनो का का वो जितनो रुपया का फोन रहता है न जैसे लीजिएगा पंद्रह हजार का बीस हजार का लीजिएगा उसका तीस परसेंट जमा करना पड़ेगा हैंक करता है तो वो वो पुराना होगा उसका रेम कम होगा स्टोरेज कम होगा ये सब कम होगा तो फोन हैंग करबे न करेगा हाँ तो वही न बात बात में होता है तो आइए सर्विस सेंटर पर आइए सर्विस सेंटर पर कराइएगा फिर ठीक हाँ तो बेट्टी कितना कंपल कितना है ओ बेट्टी के नहीं चलता है हाँ बढ़िया तो बोल रहे हैं लीजिए वन प्लस लीजिए भि ऑपो के लीजिए गरीब आदमी तो गरीब आद गरीब आदमी है तो वही न हिसाब से देंगे फोन लीजिएगा कम दाम वाला तो कम दाम वाला आएगा तो फिर वही बात हो जाएगा हैंग करेगा दाम आइएगा दुकान पर तब न जैसा लीजिएगा वैसा मिलेगा आपको आप पसंद करिएगा